क'क्राझार जिल्लानि माखासे सुबुंफ्रा मावग्रा सरासनस्रा खामानिफोरानो जाहैबाय फिसा फिसा बेफार फालांगि आरो आबाद मावनाय माखासे कम्पानिनि जब बायदि बायदिफोरखौ बिथांमोना मावो दा जोंहा बेफोरजोंनो क'क्राझार जिल्लानि सुबुंफ्रा गावबा गावनि जिउ खांनाय राहायाव मोजाङै मोजां जिउखौ खुंलांनो हायो बेफोर खामानिया जोंनि जिल्लानि रांखान्थियाव गोबां बिबाङै बिहोमा होबोयो मानोना बेफोरनि गेजेरजोंसो जोंनि थांनाय जानाय बायदियाव गोबां बिबाङै जौगाखांनायखौ जों नुनो मोन्दों जायनि थाखाय जोंहा माखासे गोबां बिबाङै क'क्राझार जिल्लाखौ गुबुन जिल्लाफोरनि बायदि दावगाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों जोंहा बांसिनै माबा माखासे रांखान्थियारि बिहोमाफोराबो गोबां बिबांनि जौगाखांनाय नुनो मोन्दों